कोन लबै

हॅं नोकियो सेट छै नोकिये लऽ ने लिअ

समसंग लेबै तऽ आबू सेमसंगे पसन्द करब

आ हूँ आँय बोलू ने दू हजार ठीके छै केतना एक हजार पुछि लै छी आबू ने हँ देबै ठीके छै ठीके कम समयमे हूँ हँ सब किछु करै छिकै नहि नहि धुन्धला नइशहि खूब फरेश छौ हूँ ठीके ठीके छौ कम समय लेबै हॅं दए दबै ठीके छै ठीक छै दए देबऽ ई एक हजार रुपैआ बान्हि लिअ हूँ